देखलियै हँ सहरसामे सुनि रहल छियै गरमीक बहुत अधिक तापमान छै बहुत रौदा छै जेनाकी इधर देख़ै छियै बारिशसभ नहि होइ छै वर्षासभ नहि होइ छै ओहिके कारण सभ फसलसभ जे छै जेनाकी मूँगसभ छै सभ सूखि रहल छै बारिश जे नहि होइ छै वर्षा कहै छै पप्पासभ देख़ै छथिन वर्षा नहि भेलै ओहिके वजहसे फसलसभ जे छै से सूखि रहल छै आ सहीमे बहुत मतलब तापमानमे परिवर्तन मौसममे चेंज भए रहल छै बारिश नहि होइ छै आओर बीस बाइस साल तऽ देख़ै छियै बाढिओ नहिए आबै छै पहिले कहै छै आयल रहै सुनै छियै बाबासभके मुँहसे से आयल रहै बाढि उन्नैस सए चौरासीमे तऽ तैं दुआरे हम नहि जानै छियै आब सभ चीज़मे देख़ै छियै सभ चीज़ परिवर्तन भए सभ चीज़ रौदाके वजहसे सूखि रहल छै बहुत धूप रौदा छै आओर बहुत बहुत पसीनासभ चलै छै जे खेत जाइ छै देख़ै छै फसल जरि गेलै रौदाकेॅं कारण ओ फसल जरि गेलैय रौदाकेॅं कारण ओहो रौदामे जाइ छै एतय धूपमे रौदामे जाइ छै खेत तैयो नहि भए रहल छै नहि भए रहल छै ओ तै दुआरे बारिश तऽ होइ नहि छै वर्षा नहि होइ छै ओहिके वजहसॅं सूखि जाइ छै कतबौ पानि पटबै छै पाइपसभसे तैओ नहि होइ छै कतबो पटा लै छै कतबो पटा लै छै तैओ खेतसभ सूखिए जाइ छै फसलसभ जे लगेने छै जेना मूँगसभ लगेने छै मकईसभ लगेने छै ने ओसभ सभटा सूखि जाइ छै बारिशकें कारण धूप कते छै ओहिके कारण सभ चीज़ सूखल जाइ छै पप्पासभ खेत जाइ छै खेत परसॅं घूरिक चलि आबै छै कियाकि सभ चीज़ सूखि गेलय हँ जरि गेलय रौदाके कारण तैं दुआरे कुछो नहि भै रहल छै तऽ रौदामऽ बहुत परिवर्तन छै